हमर जिलाके सरसो पाही पश्चमी नव टोल गाँवमे दुर्गा पूजा मनायल जाइत अछि जे बहुत धूम धामसँ मनावल जाइत अछि एकर पहिचान ई अछि जौं ई बहुत पहिलेसँ मनायल जाइत अछि आओर बंगाली विधिसँ एतय पूजा होइत अछि ई हमरासबके गाँवके सालमे सबसँ पैघ पावनि होइत अछि जाहिमे हमर समस्त ग्रामवासी सबके सम्पूर्ण योगदान रहैत अछि जे सब मिल जुलि कऽ दसो दिन दुर्गा मायके पाठ पूजा करैमे योगदान दै छथिन आओर सब अपन खुश रहै छथि आओर सब अपन पाबनिके आनन्द उठाबै छथि जाइमे फर्स्ट दिन अहाँके पहिले दिन कलश यात्रा होइत अछि आओर पूजाके नियमसँ पालन कयल जाइत अछि आओर एहीमे आयोजन स्थलपर सब लोकनि जाकऽ आयोजनमे योगदान दैत अछि